पळोवंक गेल्यार भारतांत खुबशे खेळ आसा तातूंत प्रसिद्धी खेळ म्हणल्यार फुटबॉल क्रिकेट हे व्हड प्रमाणांत खेळटा तशे हॉकी बाकीचेय खेळ आसा तशे फामाद एथलेटिक्स म्हणल्यार पी टी उषा मिल्का सिंग हुसेन बोल अशे बाकीचे खूब अशे नामनेचे खेळगडे आसा